आं न'खराव माब्लाबा सम थोआब्ला एबा मैगं थाइगंफोर गैया जायोब्ला बांसिनानो साहा फुदुंनानै लोङो आरो माब्लाबा मेगिफोरबो संनानै जायो थायोब्लाथाय न'आव बांसिनानो साहा फुदुंनानै लोंनाय जायो आरो बेनो